हॅलो हां ऑटोड्रायव्हराक फोन लागला न्ही हय हय हांव राजेश्री उलयतालें हां ना म्हाका हें विचारपाक जाय आशिल्ले तुमची उसरो सुद्दा म्हणजे ऑटो आसता काय म्हणून साडे अकरा म्हणल्या लास्ट म्हाका म्हणजे दिल्ली वचपाक जाय आशिल्ले आनी म्हाका दोनाक सुमार हें आशिल्ली ट्रेन आसा मडगांव पावपाक जाय आशिल्ले हय हांव फोणें रावतां म्हणजे म्हणजे म्हाका दोनाक म्हणजे म्हाका एक वर जर हांव बेगीन पावले जाल्यार चलता न्ही म्हणजे म्हाका एक तुमची दर सुमार बारांक बीन अशी ऑटो मेळटली काय म्हणून त्या वेळार मेळपाक मुश्कील म्हणजे अशे सारके एग्जेक्ट साडे अकरांकूत तुमच्यो बंद जाता हय ना कारण म्हाका ती म्हणजे बेगीन अशे म्हणजे ती जर हांवें म्हणजे ट्रेन जी आसा पय ती जर हांवें चुकयली न्हू जाल्या म्हाका मात्शे खूब लॉस जातलें म्हणून तुमी फ्री आसल्यार म्हाका पावयात न्ही हय एक नाल्यार हांव एक काम करतां साडे अकरा सुद्दां तुमी आसता म्हणटा न्हू म्हाका मडगांव पावपाक जाय ते हय बट ट्रेन दोनाक सुमार आसा म्हणून हांव मात्शे एक वर एक साडे बारा सुद्दा गेल्या म्हळ्यार खूब जाल्ली न्हू म्हाका हय एक देड म्हणल्यार जर हांव अर्दवर बेगीन पावल्यार म्हाका खूब जाल्ले हय एक तुमची म्हाका बारा सोय बारा सुद्दा तुमी जर ऑटो म्हाका म्हणजे पावपाक तयार आसा जाल्यार खूब बरें जाल्लें हय पावयपाक रेडी आसा हां हां तुमकां आतां अशे एडवान्स पे करचे पडटले म्हणजे म्हाका पावयता बी म्हणजे आतां तुमकां हे मुद्दम बी पावोपाक लायलें न्हू म्हणजे त्या टायमार तुमचे येना न्हू ऑटो बी म्हणून एडवान्स मागीर दिल्या जाता आनी तुमचो पेमेंट कसो आसता म्हणजे तुमकां कॅश दिवचे पडटा काय ऑनलायन पे हां दोनी अवेलेबल आसा आनी किदें किलोमिटरांनी तुमची फी आसता हां हां ओके ना म्हाका हांव तुमकां हांव कॅश पे करतना इफ जर तुमकां आतां एडवांस बी जाय जाल्या एडवान्स पे करू शकताले गरज ना आनी हांव खंय फोंडाक शांतीनगर थंय रावताले सो हांव तुमकां खंय येवन राव फोणे बस स्टेंडार रावल्यार चलतले न्ही हां हां मागीर उपकार करून खऱ्यानीच तुमी म्हाका पावल्यो म्हणो देव बरें करूं आं हय हांव एक हय बारा सवा बारा म्हळ्यार हांव येवन रावता तर फोण्या बस स्टेंडार हा बरें तुमी जाता जशे म्हाजे बेगीन सुद्दा येयल्या प्रोब्लेम जावचें ना म्हाका हांव ट्राय करता बेगीन येवपाक मेळटा जाल्यार पूण म्हाका ती ट्रेन मेळपाकूच जाय कारण इफ जर ती ट्रेन म्हाका चुकली जाल्यार म्हाजी जी परिक्षा दिवपाची आसा ती चुकतली हय म्हणून म्हाका खूब लॉस जातले म्हणटाले हांव तु तुमी दोनाक सुमार बी म्हळ्यार पाव म्हाका गावतली न्हू म्हणजे ती गावतली मागीर म्हाका सकाळ वचोन मागीर परत फुडें प्रवास आसा न्हू ताका लागून म्हाका ती कशी भशेन ट्रेन दवरपाक जाय हय हय हांव एकलेंच आसतलें हय हय दोन बॅगां म्हणजे दोन बॅगां कारण थंय वचोन मागीर म्हाका मातशे चार दीस रावतले कारण हय हां हां पावोपाक रेडी हा तर तुमी हां बरें बरें थँक्यू आ बरें करूं तुमचे आनी कॅश मागीर किलोमिटरां न्ही तुमचें न्हू पे करपाचें आ बरें बरें आं थँक्यू आं